ڈرائنگ كرتے وقت سب سے پہلے ضرورى يہ ہوتا ہے كہ آپ اپنی تصور ميں ان چيزوں كو صاف طور پر ديكھ سكيں كہ جو آپ بنانا چاہتے ہيں جو آپ كينوس پر اتارنا چاہ رہے ہيں غلطياں بہت سارى ہوتى ہيں بہرحال انسان غلطيوں كا مجسمہ ہے غلطياں ہوتى ہيں اور اپنى غلطيوں سے ہى بہتر طريقے سے سيكھنے كا اور سمجھنے كا موقعہ بھى ملتا ہے تو شروع ميں ايسا ہوتا ہے كہ كچھ اگر اساتذہ دستياب ہيں تو وہ چيزوں كو صحيح طور پر بتا ديتے ہيں كس طرح آپ اسكيچ پكڑيں اس طرح آپ خط كشيد كريں اس طرح آپ چيزوں كو ابھاريں يا نكھاريں تو يہ بہت اہم حصے ہوتے ہيں اور اچھا فن كار بننے كے ليے كتنى مشق کی ضرورت ہے تو بہرحال اچھا فنكار تو تازندگى آدمى بننے كى كوشش كرتا ہى رہتا ہے اور روز بروز اپنے آپ كو بہتر بنانے كى كوشش كرتا رہتا ہے لگتا ہے كہ ہم اپنى زندگى كے آخرى مقام پر بھى يہ بات نہيں كہہ سكتے صاف طور پر كہ ہم اچھے فن كار ہيں يا اچھے شاعر ہيں يا اچھے استاد ہيں اس كے ليے ايک بڑى مشق سخن كى ضرورت ہے اور مشق كى ضرورت ہے اور جيسا كہ آرٹ كے سلسلے سے ہے ڈرائنگ كے سلسلے سے ہے تو اس ميں بھى ايک وقت دينے كى ضرورت ہے اور بہت ہى متحمل ہونے كى ضرورت ہے صبر آزما ہونے كى ضرروت ہے اور ايک مشق كرتے رہيے اور ايک بہرحال كوئى نہ كوئى ايک منزل ضرور مل جاتى ہے جب عوام آپ كى چيزوں كو آپ كى تخليقات كو پسند كرنے لگیں تو سمجھ جائيے كہ آپ ايک اچھے فن كار كے طور پر ابھر چكے ہيں